हाँ भोपाल की कई सारी स्थानीय कहानियाँ हैं जैसे कि हम भोपाल के राजा राजा भोज की कहानी ले सकते हैं भोपाल का नाम पहले राजा भोज के नाम पर भोजपाल हुआ करता था क्योंकि यहाँ के राजा राजा भोज थे तो कहा जाता है कि जो भोपाल में बड़ा तलाब है बड़ा तलाब में राजा भोज का महल डूबा हुआ है और परंतु इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि सच में यहाँ पर राजा भोज का महल डूबा हुआ है कहा जाता है कि यहाँ पर राजा भोज का महल डूबा है कि एक बड़ा सुनामी या फिर बाढ़ आने के कारण राजा भोज की पूरी नगरी जितने जितने में उनका घर हुआ करता था महल पूरा का पूरा छोटे बड़े तलाब में धंस गया है और कहा जाता है कि बड़े तलाब जो भोपाल का बड़ा तलाब है उस में से कोई सुरंग है गुप्त जिस का मार्ग सीधा छोटे तलाब की ओर निकलता है अब ये तो ये नहीं पता हे कि ये सच है या झूठ परंतु ये हमने स्थानीय कहानियाँ कुछ लोगों के मुँह से सुनी है